हा मां पंहिंजे स्कूल गुरु गोविंद सिंह हिंदी हाई स्कूल उल्हासनगर टे में ड्राइंग सिखी हुई असांजे सर जो नालो गुलाब सिंह हो उन्हनि असांखे ॾाढी सुठी तरह चङी तरह ड्राइंग सेखारी हुई ओॾा खां पोइ मुंहिंजो जेका ड्राइंग में रुचि हुई ॾाढी तमामु वधी वई ऐं उन्हनि बि मुंहिंजी ड्राइंग ॾिठी ऐं मूंखे हिमतायऊं त तुंहिंजे में हिकु सुठी आर्ट सुठी कलाकारी सुठी ड्राइंग करे सघी थो ऐं उन्हनि जे लाइ उन्हनि मूंखे घणई कोर्स ॿुधायां जेके कालेजनि थ्रू को ऐं स्कूल जे थ्रू ख़ासि करे उहे मां पास करे ऐं हिकु सुठो कलाकार साबित थी सघां थो मां उहे शुरू बि कयां पर पंहिंजे पढ़ाईअ जे सबबि हीअ हिकु एक्स्ट्रा मुंहिंजो शौक़ु हुयो अलॻि सां मां उन ते ऐॾो ध्यानु ॾई न सघियुसि पर मुंहिंजे अंदरि में शौक़ु हमेशह हूंदो आहे कॾहिं बि मूंखे जॾहिं हाणे फ़ुर्सत मिलंदी आहे त मां पेंसिल ऐं पने ते का न का ड्राइंग कढंदो आहियां या को चित्र ॾिसी कोई बि उहो मां कढण जी कोशिश कंदो आहियां मां पंहिंजे अंदरि जो जेको शौक़ु आहे हुनुर आहे उहो अहिड़ी तरह पूरो कंदो आहियां छो जो अॼु जे हिन भाॻम भाॻ जे दौड़ जे दुनिया में मां पंहिंजे जवाबदारियुनि जे हेठि रहियल आहियां जवाबदारियूं पूरियूं कयां घर ते ध्यानु ॾियां धंधे ते ध्यानु ॾियां त मां पंहिंजे शौक़ु खे एतिरो टाइम न थो ॾेई सघां पर दिलि में इहा आशा अथमि त कॾहिं न कॾहिं मूंखे बि टाइम मिलंदो ऐं मां उहो पंहिंजी ड्राइंग जी जेका हुनर मुंहिंजो जंहिं में दिलि आहे मुंहिंजी उहो मां कॾहिं पूरो कयां ऐं उन उहिदे ते पहुचा ऐं मां चाहियां त सभु ॼणा वेही करे सिखनि ऐं सभिनी खे इहो हुनर कम अचे जंहिंजे लाइ कंहिं इंस्टीटियूट हुजनि जेके भारत सरकार कढिया आहिनि स्पेशल भई डिप्लोमा आहिनि डिप्लोमा कोर्स कयो ड्राइंग में आर्ट्स में त उन्हनि जो फ़ाइदो वठनि ऐं सभु पंहिंजो शौक़ु पूरो करे डिग्री हासिल कनि